जि'यां कि रियासी दी रोह्ने आह्ली आं ते मिकी जेह्का रियासी दा भीमगढ़ किला ऐ बहुत ज्यादा पसंद ऐ मि उत्थै जाना बहुत ज्यादा अच्छा लगदा ऐ उत्थै जाइयै उत्थै कोई रैला रप्पा कोई कक्ख नेईं होंदा उत्थे जाना होऐ ते ओह्दे छतै उप्पर बेहियै आस्सै पास्सै आह्ली जगह दिक्खने ई बहुत मजा औंदा मिकी ते उत्थां दा जेह्का इयां कुदरत दा नजारा ऐ सारा लभदा आस्सै पास्सै इयां हरेयाली गै हरेयाली मि काफी ज्यादा सुकून ते शांति थ्होंदी उत्थै जाइयै ते मिकी इक ओह् किलै जाना बहुत अच्छा लगदा ते रियासी दा कालका मंदर ऐ ओह्बी मिकी बहुत ज्यादा अच्छा लगदा ते और जि'यां सुल्ला पार्क ऐ इत्थै जाना मिकी बोह्त ज्यादा अच्छा लगदा क्यूंकि इत्थे इक मंदिर वि ऐ इत्थे पार्क बी हैन काफी ज्यादा अच्छा लगदा मि ऐसी जगह बिच जाना जित्थै इयां थोह्ड़ा इयां कुदरत कन्नै असेंई इयां कुदरत कन्नै मिलने दा मौका कुदरत कन्नै मिलना गै क्यूंकि जेह्का सुल्ला ऐ उत्थै ठंडा ठंडा पानी कुदरती पानी निकला दा कुर्जमा पानी हाय दिल खुश होई जंदा